ऐहीं कल्ल में तेरे रेस्टोरेंट दा ऑर्डर कीता हा ते ओह् ऑर्डर मिगी बड़ा जादा पसंद आया ते अज्ज में ओह्दी दोबारा रिपीट करनी चाह्नीं में कल्ल थुआढ़े रेस्टोरेंट दा मोमोज़ दे दौ प्लेटां ते एक्स्ट्रा चीज ऐ ओह् पिज्जा मंगवाया हा ते कन्नै ओह्दे कन्नै ते राजमांह् ते चौल मंगवाये हे ते ओह् अज्ज मिगी रीपिट उप्पर ई ते में इस लोकेशन उप्पर ई भेजना त घरै आह्लें जेह्ड़ा ऑर्डर भेजेआ ओह् सेम ऑर्डर गै तुसें मिगी देना ते में इयै मंगनवानै आस्तै ऑर्डर कीता की कल्ल में जेह्ड़ा ऑर्डर कीता हा नी सेम मिगी अज्ज बी उऐ ऑर्डर भेजी ओड़ेओ